आयज आमचो देश तंत्रज्ञान शिक्षण मनोरंजन व्यापार आनी वाहतूक ह्या मळार नेटान फुडें वचत आसा आमच्या अर्थवेवस्थेक हाका लागून बरी घटाय मेळटा आमचो देश विकसीत जायत आसा भौमानेस्त रतन टाटा हे एक मोठे उद्योजक ताणें कितल्यात तरी मळांचेर काम केलां ताका लागून आमच्या देशाक खूब फायदो जाला तांचो जल्म अठ्ठावीस डिसेंबर एकुणिशें सात्तीस वर्सा जालो तांचें शिक्षण हवर्ड बिजनेस स्कुलांत जालें तांकां कितले तरी अवाड ळ्या फावो जाल्यात ताणें शिक्षण आनी भलायकी मळार मोलादीक योगदान दिल्लें आसा गांवगिऱ्या विकासाक विकासा खातीरूय ताणें खूब योगदान दिल्लें आसा तांच्या वावराक लागून आमच्या देशाचे उदरगतीक खूब फायदो जाल्लो आसा